कास्ताद किचन न्ही ओके पात्रांव तुमचे कडेन वॅज थाली एवेलेबल आसा ओके कितें आसा वॅज थाळीन किदें म्हणटात शीत ओके दाळ सुकी भाजी लोणचें पापड सुकी भाजी कसली तेंड्यांची ओके भेण्याची भाजी ना तुमचे कडेन ओके आनी तुमी चण्याची भाजी न्ही पातळ भाजी कांय मेळपाक शकना आं ती एक्स्ट्रा ओके बरें आसा तुमची थाळीचे रेट किदें आसा ओके

एकशें वीस रुपया ओके आनी मागीर आयटम वाडयता त्या प्रमाणे आनी वाडटा ओके बरें आसा पातळ चण्याची भाजी आसा मेळपाक शकतली ओके बरें आसा तेचे बरोबर म्हाका चपात्यो किंवा रोटी किंवा पुरी अशें किदें मेळपाक शकता ओके किदें मेळट चपाती मेळटली म्हणटात ओके बरें आसा आं तुमचे तेच्या बरोबरत धंय बी कांय ना ओके एक काम करात तुमचे जी थाळी आसा तेज्या बराबर म्हाका एकस्ट्रा चण्याची पातळ भाजी रोटी आनी धंय दियात ओके ओके एक तीन जोवणां जीं आसात तीं वॅज धाडात प्रत्येक म्हळ्या स चपाती एक्स्ट्रा धाडात ओके बरें आसा आनीक तुमचे कडेन नॉन वॅजान किदें मेळपाक शकतलें तुमची नॉन वॅज प्लेट जी आसा तेतून किद किदें आसता शीत ओके हुमण बरें आसा सुकी भाजी ओके एक भाजलें नुस्तें म्हळ्या कितें आसा तें आयज ओके ताल्लो ओके

आनी किदें आसता लोणचें ओके बिंडां कडी ओके एक सांगांत म्हाका तुमचे कडेन स्पेशल नुस्तें किदें आसा बांगडो ओके बरें एक बांगडो कसो तुमचो म्हळ्ळ्यार रवा फ्राय रेशाद रवा फ्राय ओके रवा फाय फ्राय कसो अंयशें रुपया ओके आनी इसण प्लेट कशी तुमची इसवणाची प्लेट ओके आ इसवणाची प्लेट अडेश्शी रुपया ओके आनी किदें मोरी आसा एक्स्ट्रा हेतून म्हाक किदें मेळपाक शकता मोरी ओके आनी लेपो ओके तुमचे कडेन जी तुमी हुमण म्हळ्ळां पळय तें सुंगटांचें न्ही ओके आ काल कालवांचें बी किदें आसा सुकें बी कालवां ना ओके तिसऱ्याचें सुकें मेळपाक शकता मेळटलें बरें आसा आनीक चिकन आयटमान किदें आसा तुमचें शागुती ओके चिली ओके आनी किदें मेळपाक शकता शागुती चिली ओके बिरयाणी ओके

ओके

बरें आसा एक काम करात तुमचें म्हाका चार प्लेट नॉन वॅज थाळी प्लस इसवण फ्राय दोन प्लेट

चिकन शागोती जी आसा ती एक हें म्हाका डॅलिवरी दियात ओके डॅलिवरी जी आसा ती लोलया दिवपाची आसा हांव मातशें तुमकां

ओके हांव धाडटां तुमकां मातशें ओके म्हाज्यारी तुमी बील कितलें जालां पळय तें बील धाडात आनीक लोलया पावले की तुमचे ते डॅलिवरी बॉयाक म्हाका फोन करा म्हुणू सांगात तुमचे डॅलिवरी चार्जीस कितले लागतले दोनशे रुपया म्हणल्यार चड जालें ना आ थंचान हांगा येवपा दोनशी रुपया म्हळ्या एक्स्ट्रा जाले ओके तुमी बील तेतुनय इन्क्लूड करात डॅलिवरी चार्जीस एक धाडात तुमचे डॅलिवरी बी बॉया कडेन पेमँट करता ओके बरें आसा आनी एक काम करात एक दोन लिटरांची वॉटर बॉटलय एक धाडात ओके आनीक दोन लिमकाच्यो बॉटल धाडात दोन लिटराच्यो ओके आनी कितल्यांक मेळट्ली ऑर्डर म्हाका डॅलिवरी कितल्यांक जातली ओके बरें आसा अर्दें वर वतले ओके बरें आसा पावले की म्हाका कॉल दिवपाक लायात ओके बरें आसा